आं दाखलै खुकार बायदोंमोन बे खुकार बायनाया मोजाङानो नङा एखेबारे आंखौ थगायनानै हरबाय बे दखानदारा दाना आं मा खालामबावनांगौ दे